जी जी बताइए बैग खो गया कैसे बैग खो गया अच्छा तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे और कैसे खो गया किस जगह छोड़ दिए बैग

तो गुम हो गया कि किसी ने छीन लिया रास्ते में तो कहीं रखा हुआ था बैग अगल बगल में या फिर टंगा हुआ था कैसे गुम हो गया

पास में रखे हुए थे बैग बैग में क्या क्या जरूरी सामान था तो इतना जरूरी सामान लेके और लापरवाही कर रहे हो बैग के साथ ध्यान रखना चाहिए ना बैग वैग साथ में रखना चाहिए नीचे रख के क्यों बैठते हो फिर तो किसी को पहचाने हो कि यही ले जा सकता है या फिर उस बस में या फिर उस जगह पे भी ये आदमी था किसी को जानते नहीं हो

तो किसी पे शक तो होगा कि ये मेरे बगल में बैठा था ये मेरे पीछे था तो ये उठा ले गया होगा तो ध्यान तो लगाओ कम से कम इस इस जगह पे ये था याद करो कुछ सोचो कोशिश करो ध्यान लगाओ कि ये मेरे पीछे था ये मेरे बगल में था ये यही ले जा सकता है ये इस जगह पे उतर गया

चलो ठीक है तुम्हारी कंप्लेन लिख रहा हूँ जैसे भी होता है खोजते हैं और नाम क्या है आपका नाम क्या है ठीक है मैं कंप्लेन नोट कर ले रहा हूँ आपकी जैसा भी होता है मैं अपडेट करूँगा आपको सेम नंबर पे हाँ ठीक है सेम नंबर में अपडेट करूँगा जैसे भी होता है ठीक है ध्यान रखो